हम जे एकटा साड़ी लेने छलहुँ ओकर रङ्ग आ कढ़ाईसभ बड्ड सुन्दर छल आ ओकर हम बहुत प्रशंसा करय छी ओहि साड़ीके नाम रहय ताँति सूती